म्हाजो न्हू ल्हानपणाच्यानूच न्हू सपन आसलो की म्हाका एक केमेरा जाय म्हणून पूण तेन्ना म्हाजे कडेन इतले पयशे नासले आनी ना इतली म्हजे कडेन क्षमता आसली की वोचोन पप्पा मम्मी कडेन मागतलो इतलो म्हारग केमेरा आहा तो म्हाका घेवन दी तर हांव तेन्ना जेन्ना हांवें हें केलें आं बाबा आपूण पयशे सांठयतलो आनी आपलो एक केमेरा घेतलो सो तेज्या खातीर हांवें खूब हें केलें कॉस्ट कटींग सेवींग्स आनी असो जात्रेक गेलो जाल्यार कांय घेवपाचें ना टिफीन घेवन वचप भायर खावपाचें कमी सगळें करून करून एकदाचें अठरा पिरायेचेर म्हाजे कडेन सगळे पयशे सांठवले तेन्ना मागीर हांव गेलो आनी पयलो म्हाका जो केमेरा जाय आसलो तो घेतलो आनी तेच्या वांगडा बाकीचें सामान लेन्स क्लीन करपाक सामान ट्रायपॉड बाकी सगळें ताच्यो वस्तूय घेतले आनी म्हाका इतली खूशी जाली जाणां तें घेतना की हांव सांगूंक शकना उतरांनी मागीर जेन्ना घरा पावलो पय तेन्ना सगळ्या फ्रेंडांक सांगलें तेंच्यांनी म्हाका बरें बरें कितें कितें आयकयलें तितलेंच वायट घरा येवन आयकयलें आवय बापायन कित्याक इतलो म्हारग केमेरा घेतलो पूण हांवें तें इतलें मनाक लावन घेवंक ना कित्याक म्हाका केमेरा हातींत आहा म्हज्या म्हाजी खुशी म्हाज्या हातींत सोमतो हांव इकरांक घरा पावलो साडे इकरा म्हणसर हांव बिचार सोमतो केमेरान फोटो काडपाक आनी पोवपाक की कशें कितें आहा बाबा केमेरा सो मागीर इतले बरे फोटो येले जाणां की आजून ते हांवे सगळे फोटो सांठोवन दवरलात आनी प्रिंट मारून दवरलात आनी आनी कितें सांगूं